जों मिथिगौ आरो जों नुनो मोनदों गोबां आबादारिफ्रानो गावनि जिउखौ फोजोबलाङो फोजोबनानै लानायनि बाथ्रा गोबां जोङो जुदि नायोब्ला गामियारि ओनलसोलफ्राव गोबां सादा बुसा मानसिफ्रा बांसिनै आबाद मावनानै गावनि जिउखौ बा गावनि नखरखौ एबा जिउ राहा हिसाबै आबादखौ सायख'नानै लादों थिग बे बायदि समावनो जों जुदि जोंनि आबाद एबा जायफोर बिथांमोनहा आबादनि सायाव सोनारनानै जायफोर सादा उसा सुबुंफ्रा आबादनि सायाव सोनारनानै गावनि जिउजों लोगोसे गावनि नखर एबा बे आबादखौनो जिउ राहा हिसाबै दानानै लादों बिथांमोनहा जेब्ला आबाद मावखांनानै मोनांगौ फसलफ्रा आबादनि जिथु मोनांगौ फसलफोर बे फसलखौ जुदि जोबस्राहोब्ला मानिबा जोहोनाव मिथिंगारि जाथाइफोरजों बा मिथिंगानि बे जाथाइनि जाउनाव जुदि जोबस्राङोब्ला एबा गासैबो जुदि खहा जायोब्ला बे जोंनि आबादारि जायफोर आबादारि बिथांमोनहा आबादनि सायाव सोनारनानै गावनि जिउखौ एबा जिउ राहा हिसाबै आबादखौनो लायो बिथांमोनहा आबाद खहा जाखांनायनि उनाव बे आबादनि खहा बे खहाया बिथांमोननि जिउ फोजोबना लानाय बे सिम बिथांमोननि दुखु एबा सान्दांथिया थाङो आरो जाउनाव बिथांमोना गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जायो नाथाय गोनोखो एबा गुबुन गुबुन खान्थि एबा गोदान खान्थिनि जोहै ओह बे आबादखौ जुदि मोवोब्ला एबा बे जिउ राहा दानाय जायफोर आबादारि बिथांमोन गावनि जिउखौ आबाद खहा जानायनि जाउनाव फोजोबनानै लानो गोनां जायो बे बायदि आबाद खहा जायिनि एबा बे बायदि आबादा जुदि खहा जाया बिदिनि थाखाय माखासे रैखाथि गोनां जेरै आबाद खहा जायि बायदि जोङो गुबुन गुबुन खान्थि बा गोदान आदब खान्थिजों जाय आबादखौ जेरैबायदि मावनांगौ बे बायदि जुदि मावनो हायोब्ला अब्ला जोंनि ओह आबादारि बिथांमोनहा गावनि जिउखौ फोजोबना लानायनिफ्राइ रैखा जागोन जाय जों नै बेफोर खोथाखौ सान्नाया गोनां जिउ फोजोबनानै लानाय आबादारिफोरनि जि जेंना बे जेंनाखौ जों ओरैबायदि होबथानो हागोनखौ जोङो नुहुरो जेरै जि बिथिङाव जि खान्थिखौ बाहायनानै जि आदबखौ बाहानानै जों आबादफोरखौ मावब्ला जों आबादनि मोजां फसल एबा खैफोद बा खहा जानायनिफ्राइ जोङो रैखा एबा बारग'नो हायो आरो गासैबो फसलखौ एबा गासैबो आबादखौ जोङो नांगौबायदियै जिसिबांखि फसलखौ जों मोननांगौ बेखिनिखौ मोनजोबोब्ला अब्ला एबा बे बायदि खालामनो हायोब्ला जोंनि आबादारिफोरनि जि जिउ फोजोबनानै लानाय बे जोबस्रांगोन होन्नानै साननांगोन बा जि आदब खान्थि बे आदब खान्थिखौ गासैबो जोंनि गामियारि आबादारिफ्रा बा सादा बुसा आबादारिफ्रा आदब खान्थिखौ मिथिजोबा जायनि जाहोनाव बेनि थाखाय जों मोनसे सान्नानै एबा आबादखौ मावनानै लानो हायो जेरै जोंनि हादाबाव बा जोंनि रायजोआव सोरकारनि माखासे बिखान्थि हाबाफारि बेफोर थायो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय आबाद आबादनि सायाव सोनारनानै जायफोर आबादारिफ्रा जिउ खुंगासिनो दङ आरो एबा सायाव आबाद मावनानै जोंनि हारिनि हादोरनि जाथिनि बिहोमा होगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय जोंनि सोरखाराव जायोफोर बिथांमोनहा दं बिथांमोनहा गोदान आदब खान्थिजों बे आबादारिफोरनि थाखाय आबादनि आबादखौ मावब्ला मोजां फसल मोनोहायो बिनि थाखाय सोरखारा राहा लानो हायो आरो सोलोंथाइ आबादनि सायाव माखासे खान्थि आदबनि सायाव आबादारिपोरनि थाखाय फोरोंथाइ बोखौ होनानै सो आबादारिफोरनि जि जिउ फोजोबनाय बेखौ जोङो फोजोबनो हागोन बेखौ जों फोथायनो हायो